हा मां रोज़ु मेडीटेशन कंदी आहियां ऐं ॿियो एक्सरसाइज़ ऐं योगा बि कंदी आहियां ऐं त रोज़ु मां सुबुह जो कलाकु खन मेडीटेशन में या योगा में विहंदी आहियां हिनसां मुंहिंजे जेको सॼो ॾींहुं आहे उहो ॾाढो सुठो वेंदो आहे ऐं सॼे ॾींहं में जेकी असांजी थकावट आहे या जेको असांजी शरीर में ध्यानु आहे उहो सुठो रहंदो आहे त इनजे करे मूंखे मेडीटेशन सां ॾाढो सुठो फ़ाइदो थींदो आहे असां मुंहिंजो मनु शांत रहंदो आहे त इनजे करे मां रोज़ु सुबुह जो मेडीटेशन कंदी आहियां ॿियो असांजे एक्सर्साइज़ करणु सां बि शरीर खे फ़ाइदा थींदा आहिनि असांजी